हमारे हियाँ करोना में कितने आदमी आदमी मर गए हियाँ कोई सुविधा नहीं था सरकारी अस्पताल नहीं थी और एम्बुलस्त नहीं था लेम्बुलेस फोन किया जाता था वो पता नहीं कहाँ है वो आते आते हियाँ आदमी खराब भी हो जाता था ऐसे करोनो में बहुत तकलीफी थी सरकारी अस्पताल है नहीं दूर दूर है दो किलो बीस किलो पचीस किलोमीटर पे अस्पताल है वहाँ जाने पे और इतनी दूर आदमी घायल हो जाता है कैसे पहुँचेगा और इहाँ सुविधा होना चाहिए और आदमी के बहुत तकलीफ भी है ऐसे सुविधा माँगा जाता है चकरोट है सड़क है आने जाने के रास्ता है दिया जाए हैं गाड़ी मोटर आवत जाए और रेगुलर जो है वो भी आवत जाए मरीज जो है फोन किया जाए मरीज को ले जाए ले जावे पहुँचावै जब सुविधा रहेगा तभी न आएगा सुविधा नहीं है तो कभी क्या आएगा यही बात सब बातें हैं